جیسا کہ اس کو اتر پردیش میں بہت سے الگ الگ اسکول ہیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ پرائیوٹ اسکول ہیں گورمنٹ اسکول ہے بچوں کے لیے الگ اسکول ہیں پرائمری اسکول اور بلائنڈ کے لیے ڈیف کے لیے اور پی ڈبلیو ڈی کے لیے یہ ان سبھوں کے لیے الگ الگ اسکول بنائے گئے ہیں اور الگ الگ وہاں پہ سلیبس ہیں یونیورسیز میں الگ سیلیبس ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں جو پرائمری اسکول ہوتا ہے اس میں بچوں کے الگ سلیبس ہیں اور گورمنٹ اسکولس میں وہاں پہ الگ ہیں اور جو منٹلی ڈسٹرپ ڈسٹرپ ڈسچارج بچے ہیں ان کے لیے الگ وہ اسکول بنائے گئے ہیں ان کو اشاروں میں پڑھایا جاتا ہے ان کے بھی سلیبس الگ ہوتے ہیں تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتر پردیش میں اور اتر پردیش کے کئی جگہ میں ہمارے دیش میں الگ الگ جگہ پہ سارے تدریس کے طریقے بہت ہی مختلف اور الگ ہی ہیں